हमरा सबकेँ छठिमे पाबनिमे खाना बनैत छै जे तिलौरी पापड़ आओर दालि भात भरुआ करैलाके परबलके आओर चिचड़ाके भरुआ बनैत अइ आओर म मछलियो बनैया आओर खानामे आओर आओर पाबनिमे बनैया ठकुआ पूरी आओर खजुरी खाजा गाजा ई सब पबनिके समान बनैया आओर बनैया जे आलूके पूरी दालिके पूरी ई सब सारे चीज बनैया आओर तिला सङ्क्रान्तिमे हमरा सबकेँ पबनिमे बनैया चूड़ाके लाइ मुढ़ीके लाइ तिल धऽके मीठा धऽके तिलके खोइआ छीलके मीठा धऽके तिलके लाइ बनैया आओर दही ओकरा जरमे चूड़ा आओर तरुआ आलूके तरुआ बैगनके तरुआ आओर कुचु सागके कचरी पियाजके कचरी लिट्टी ई सारे चीज बनैया